हाणे कीअं सभु पैंटिंग वग़ैरह कुझु लिखण पाण ई कयूं था ॿाहिरां जो वठण वेंदा हुआ पहिरां कार्ड्स ते लिखियलु वग़ैरह न पर हाणे मूंखे छा लॻंदो आहे ख़बर अथव मां मुंहिंजे हर्ष मुंहिंजे पे मुंहिंजे ॿारनि जो बर्डे ईंदो आहे न पोइ मां उन्हनि खे न मस्तु काड ठाहे ॾींदी आहियां काड ठाहे करे पोइ उन्हनि जे लाइ उन्हनि जे लाइ ॾाढो कुझु लिखंदी आहियां की उहो कीअं आहिनि मुंहिंजा ॿार अॻियां उन्हनि खे छा करणो आहे उन्हनि मुं जीअं उहो कार्ड ॾिसंदा आहिनि न ख़ुशि थींदा आहिनि उन्हनि खे बर्डे विश बि ईअं न कंदी आहियां काड ते लिखी करे कलरफुल काड ईंदा आहिनि जीअं डिजिटल कार्ड अचनि था अॼुकल्ह उहे लिखी करे उन्हनि खे ॾींदी आहियां जीअं की ॿार खोले ऐं ख़ुशि थी वञे उनखे ईअं लॻंदो आहे की असांजी मम्मी ने असांजे लाइ कुझु लिखियो अथऊं त असांजो बि दिलि ख़ुशि थी वेंदो आहे की असांजा ॿार असांजी शयुनि लिखियलु शयुनि खे ॾिसी सुठे सां पढ़ण था असांखे ॿियों छा खपे ॿाहिरां जंहिं में हाणे इंट्रस्ट कोन्हे ॿाहिरां जो त कुझु बि अचे थो वणे नथो अॼुकल्ह भई कलर जा कार्ड हूंदा आहिनि त कीअं हाणे पाण कढी संतनि जे लाइ कुझु लिखंदा आहियूं त संतनि खे कीअं कुझु ॿाहिरां वठी ॾियूं त हाणे उन्हनि जे लाइ बि हिकु सुठे में सुठो ज्ञान जेके उहे असांखे ज्ञान ॾियण था असां उन्हनि जे बारे में लिखंदा आहियूं की उहे असांजे लाइ छा आहिनि हाणे शादीनि जा काड बि ॾिसो हथु सां लिखनिव था कलरफुल काड खणी मस्तु गणपति जो सुठो फ़ोटो लॻाए करे उते लिखनि था पिया सभिनीनि जे बारे में सॼी फैमिली जे बारे में